मैथिली भाषा संस्कृतके बेसी करीब छै एकर उच्चारण संस्कृतके बेसी करीब छै निकट छै एना कहल जै जेना हम कहय छियै संस्कृति संस्कृति संस्कृतिमे तमे जे छोटी इ के मात्रा छै संस्कृत उचारणमे संस्कृति तऽ इ जे छै से लगै छै ति के बाद एलयए लेकिन सच पुछल जए तऽ तसँ हिने एलय संस्कृति आ मैथिलीमे संस्कृत कहय छियै हमसभ ओकरा इ के पहिने जेना अछि तऽ अ छमे छोटी इ के छियै लागल छै तऽ ओकरमे जे इ छै अ के तुरन्त बाद उचारणकऽ लैत छियै अ इ छ अछि जबकि हिन्दी वलाके पढल लेल देबइ तऽ कहतै अइछ लेकिन ओ अछि छै हम संस्कृतके बेसी करीब उच्चारण ई तऽ विशिष्टता छै हँ एहि विशिष्टता दुआरे मैथिली बहुत मधुर भऽ जाइत छै खड़ा खड़ा नहि रहए छै तैं न हिन्दीक खरी बोली तैं कहैत छै खरी खरी हँ नहि तऽ खरी खोटि सुनेनाइ नहि कहल जाइत छै तैं हिन्दी तैं एकटा ठार भाषा भऽ जाइत छै एकटा मतलब बेधड़क भाषा भऽ जाइत छै आ मैथिली मधुर भाषा भऽ जाइत छै जेना अहाँ देखिओ न रोमन्ड रोलैण्ड लिखके फ्रेन्च जे छै रोमा रोला पढ़य छै न रोड्रिक्स लिखके रोद्रु पढ़य छै न तहिना हमसब जे छै से ओकर सोफ्टकऽ दय छियै ओ सोफ्ट किआ होइत छै किआकि हम संस्कृतके करीबसँ उच्चारण करैत छियै हमसभ संस्कृतके खूब बढिआँ फॉलो करैत छी